हरीओम जीअं त असांजे समाज में छोकिरियूं कुंवारि ठहंदियूं आहिनि त शादीअ में हुनखे लिफ़ाफ़ो गोल्ड सोनु चांदी ऐं केतिरियूं ही अलॻि अलॻि किस्मनि जूं गिफ़्टियूं मिलंदियूं आहिनि ऐं कोई कोई सुठे घर मां हूंदा आहिनि त कारियूं गाॾियूं बि गिफ़्ट कंदा आहिनि ऐं कोई वधीक सुठे घर जा हूंदा आहिनि त हुनखे फ्लैट ऐं अलॻि अलॻि कीमती जैवरात डाइमंड वग़ैरह बि गिफ़्ट कंदा आहिनि